सिमरियामे गङ्गाजी बहुत पवित्र मानल जाइ छथि ओहिठाम लोकके मेला लगै छै से ओहिमे बड़ दिक्कत होइ छै तैओ लोक कहुना कहुना कऽ अस्नान करैए ओहिठाम बेगूसरायमे कि कहै छै राष्ट्रकवि दिनकरजीके जन्म भेल छलनि ओहिठाम ओ बहुत बढ़िआँ कवि छलाह हँ आओर तमाम सुन्दर पुल जकर राजेन्द्र प्रसाद उद्घाटन केने छथि हमरासबके सामनेमे ओ पुल बनि गेलै हँ आब तऽ बहुत पुल बनि गेलै संजय झासँ बहुत बढ़िआँ अपनासब ओहिठाम सरकारके पइसासँ बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ चीजसब बना देलकैए लोकके सुविधा से आब होइ छै थोड़ेक लेकिन तहिओ ततेक मेला लगै छै जे ओहिठाम लोकके दिक्कत भऽ रहल छै तहन सिमरिया घाटमे जनानीसब पुरुखोसब जाइए से मास करैलए जाइए एक मास कष्ट काटिकऽ ओहिठामसँ अबैए तकर बाद अपन बाबा ओतऽ आबिके कहुनाके अपन जिबैए आओर सिमरियाके गरिमा जे छै ओहिठाम लोक गामघरसँ मुरदा लऽ कऽ जाइए जब अपना बापके अपना दादाके सबके जरबैए बड़ा पवित्र मानल गेल अइ आओर ओहिठाम गामेघरमे लोक मरै छै ओकर फुल्ला लऽ कऽ से लोक गङ्गा कात जाइए ओहिठाम ओहुना गङ्गामे से प्रवाहित करैए आओर ओतऽसँ अस्नान कऽ कऽ ओतऽसँ पण्डाके खुआ पिआ कऽ तहन विदा होइए ओहिठामसँ ओ मानल गेलैए जे स्वर्गके कामना कएल जाइ छै से स्वर्गमे हमर पितर जाथि आओर कि कहै छै ओहिठामसँ अबैए महगीके लेल तऽ कोनो कमी नहि छै ओहिठाम आओर तकर बाद से पण्डासब बहुत नोचऽ लगै छै तथापि लोक कहुना कहुनाके ओकरा दऽ लऽ कऽ ओहिठामसँ विदा होइए तहन अबैए अपना गाम